नमस्ते डॉक्टर जी डॉक्टर जी मेरे को कुछ पाँच छः दिनों से अच्छा नहीं लग रहा गुमा बदन थोड़ा मतलब गर्म हो रखा है तो कट अच्छा नहीं लग रहा कुछ खा रहा हूँ तो भा नहीं रहा निकल जा रहा वापस जी मैं अब जो खा रहा हूँ वह निकल जाता है वापस कुछ हजम नहीं हो रहा खाने में कुछ अच्छा लग नहीं रहा पेट दर्द हो रहा है कुछ चार पाँच दिनों से

पानी तो मैं अभी बाहर गया था घूमने तो बाहर के पानी से होता है क्या अच्छा इससे पेहले है ना मेरे को वो डेंगू हुआ था उसकी दवाईयाँ चली थी जो मैंने बीच में ही छोड़ दी थी पैलेट तो मैंने चेक नहीं की थी डॉक्टर साहब नहीं मैंने वो बीच में छोड़ दी थी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था कि मैंने सोचा फिर करने की जरूरत नहीं है हाँ ऐसे और तो इसका इलाज क्या है ये बताइए अब अच्छा और फिर वो जो बदन गर्म हो रखा है उसका मेरे ऐसा है कि मेरे गले में भी दर्द हो रहा है अभी तो और इसके साथ गले के साथ सर और हाथ पैर भी दर्द कर रहे है मेरे

मैंने अभी चेक कराया था मेरा मतलब वो बदन गर्म आ रहा है एक सौ चार पैरासिटामोल मैंने ली थी लेकिन वो हो नहीं रहा मेरे पता नहीं बस मेरे को मतलब पास ही के मेडिकल से जा के मैंने ले ली थी आपकी फीस कितनी होगी डॉक्टर साहब अच्छा डॉक्टर चलो ठीक है फिर मैं आ ठीक है डॉक्टर साहब मैं लेता हूँ टैबलेट ओके धन्यवाद